मैं यात्रा के लिए अपने कटनी से एक किलोमीटर दूरी पर मैहर स्थल है जो शारदा माता जी का मंदिर है जहाँ वहाँ जाना पसंद करूँगी वहाँ शारदा माता जी का जो मंदिर है वह लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ सभी की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं वह पहाड़ पर विराजमान है वह माताजी और काफ़ी पुराना वहाँ पर स्वयं से प्रकट हुई माताजी हैं वहाँ पे एक आला उद्धव हैं जो आज भी जीवित हैं और आज भी माता जी को सुबह चार बजे फूल चढ़ाने आते हैं वहाँ का स्थान जो है बहुत धार्मिक स्थान हैं वहाँ के आसपास भी बहुत अच्छा मतलब रोपवे से देखो ऊपर से जब चढ़ कर देखो तो पूरा शहर मैहर शहर पूरा दिखता है और वहाँ पर कम से कम एक हज़ार एक सौ पचहत्तर सीढ़ियाँ हैं जो जो बुजुर्ग लोग हैं रोपवे की भी सुविधा दी गई है मैहर में और पैदल चलने की भी है तो जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको रोपबे से जाने की सुविधा है इसलिए मैहर जाना भी है कि मैहर तीर्थ स्थान है और माता शारदा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ सभी की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और घूमने का बहुत अच्छा ही और बहुत सस्ता स्थान है वहाँ पर एक अनुकूट की कुटिया है जो जहाँ पर फ़्री का भोजन और बिल्कुल रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है और पूरी फ़ैसलिटी के साथ इसलिए वहाँ का वहाँ की खिचड़ी प्रसिद्ध है वहाँ की खिचड़ी बहुत अच्छी मिलती है और मैहर बहुत ही तीर्थ स्थान है और बहुत ही सस्ता और सुंदर स्थान है